हाँ सर सर आपका हमको सर आपको आप गाड़ी का भाड़ा सर देना हमको चाहिए हमको जाना है कल अयोध्या हमको दर्शन करने के लिये आपकी गाड़ी का कितना किराया है सर उतना दूरी का शेयर हमको सब लोग का साढ़े आठ हज़ार मांग रहे है सर हमको सब लोग और लोग मांग रहे है छः हज़ार हम सोचे कि हमको यात्रा करना है तो आपसे गाड़ी का कुछ किराया छूट अगर चल रहा है सर तो छूट करेंगे तभी ना हमको सर हाँ सर कल कल हमको सर भोर में निकलना है मेरी परिवार के साथ हमको जाना है दर्शन करने के लिये तो ऐसा रेट लगाइये सर सौदा करिये कि हमको बेनिफिट होय छूट मिले कुछ तभी ना हाँ सर आप आठ हज़ार मांग रहे छः हज़ार सर कर डन कर दीजिये इसीको और लोग छः हज़ार मांग रहे थे हम सोच रहे थे सर कि आप ही से आपका ले लें कुछ आपसे कुछ बात ही अलग रहता है सर हमलोग दर्शन करके चले आयें हाँ जी सर हमको भोर में निकलना है सर ठीक है ओके सर छः हज़ार में सर कर दीजियेगा ठीक ठीक सर हो जायेगा